जानते हैं जैसे सानिया मिर्ज़ा हो गईं ये भी बहुत ही अच्छा खेलती हैं और हमारे शहर के भी सब लोग मतलब खेलते हैं जैसे खेल में बहुत ही आगे हैं मतलब खेलते हैं यही सब मतलब खेल खेलने में खेलते हैं उनको बहुत ही अच्छी व्यवस्था और पैसा मतलब हर चीज़ की व्यवस्था मिलती है और सब लोग मतलब खेलते हैं और जैसे हो गए विराट कोहली भी खेलते हैं और सानिया मिर्ज़ा भी खेलती हैं और हमारे शहर के सब लोग मतलब खेलते हैं हमको भी मतलब बहुत ही हाईएस्ट पे भी हैं सब लोग मतलब खेलते ही रहते हैं जैसे खेल में बहुत ही आगे हैं उन लोगों को भी जैसे ट्रॉफ़ी मिली है पैसा मिला है बहुत मतलब बहुत ही कुछ मिलता रहता है हमेशा उन लोगों को मतलब इस खेल से हम यही सब समझते हैं कि सब मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब खेलते हैं और इन लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएँ अच्छी मतलब अच्छे से अच्छा पैसा मतलब हर चीज़ मिलता रहता है और अपना अच्छे से खेलते भी हैं इनको खेलने में अच्छा भी लगता है और खेलते हैं खेलती हैं सब लोग मतलब खेलते रहते हैं अच्छे से मतलब खेलती हैं यही सब